राम राम जी में पंत करतार बोल्ला ना दिक्खो अजकल दा जमाना ते पराने जमाने दा बड़ा फर्क होई गेदा पराने जमाने दे बिच असें इक ते हट्टिये घराट गै जाना पौंदा हा ते बड़े दूर दूर जाना पौंदा हा हट्टी बी बड़े दूर होंदी ही कुतै ग्रां दे बिच कोई इक अद्धी हट्टी होनी त्रै चार इलाके होंदे हे ते त्र'ऊं च'ऊं इलाकें दे बिच इक हट्टी ते उस्सी बड़ा शाह् मन्नेआ जंदा हा अजकल दे टैम दे बिच हट्टियां घर घर होई दियां नमीं टैक्नोलाजी जेह्ड़ी ऐ ओ त्यार होई गेदी ऐ ओह्दे कन्नै बड़ियां गल्लां दा फर्क पेई दा की के दुनिया अजकल पढ़ी लिखी ऐ बड़े दूर पुज्जी दी ऐ ते पैह्लै टैम दे बिच गरीबी बी बड़ी होंदी ही ते इस टैम दे बिच जेह्ड़ा आदमी माड़ी मुट्टी ध्याड़ी लांदा ना ओह्दी गंढी बी द'ऊं रपे होंदे न ते पैह्ले टैम दे बिच ऐसा होंदा हा कि कुसै कोला दोहार लैना पौंदा हा कुतै रिश्तेदारैं दे जाना पवै जां कुतै कम्म कोई उऐ नहा पेई जा जां कोई जरूरत पेई जा ते कुसै शाह् कोल जाना पौंदा शाह् जी असें दस रपें दी जरूरत ऐ बीह् रपें दी जरूरत ऐ सौ रपे दी जरूरत ऐ तो केईं बारी ब्याजू पैसे बी लैना पौंदे हे लेकिन उसलै गरीबी बड़ी ही उसलै कम्म काज बड़े घट्ट हे अजकल दे जमाने बिच जेह्ड़ा नमां जमाना ऐ इस जमाने बिच हर बंदा जेह्ड़ा ध्याड़ी लाना कम्म बड़े न इस इस जमाने दे बिच कम्म बड़े न तो इस वजह् कन्नै सारे बंदे अपनी अपनी जगह् खुश न जित्थै दिक्खो रेडुआ लग्गे दा टीवी लग्गे दा एलसीडी लग्गी दी मकान पक्के बनी गेदे तो कच्ची कोठियें दा सिस्टम खत्म होई गेदा कच्चियें कोठियें पैह्ले मित्ती गोह्तियां लाना पौंदियां हियां मंडेरे लिम्बना पौंदे हे कोठी लिम्बना पौंदी ही मित्ती चाढ़ना पौंदी ही अजकल पक्के मकान बनी गेदे न क्यूंकि नमीं नमीं टैक्नोलाजी ऐ इस नमीं टैक्नोलाजी नै बड़ा असान तरीका करी ओड़ेआ गड्डियां सैकल स्कूटर जित्थै मर्जी जाओ दस्से मैंटें च पुज्जी जाओ कोई चिंता निं ऐ तो टैक्नोलाजी दा फैदा फायदा बड़ा जेह्ड़ी इन साइंस ऐ जेह्ड़ी इसनै बड़ी तरक्की कीती ऐ तो अस एह् गल्ल आखने आं कि साढ़े बच्चे जेह्ड़े ओह् बी अच्छे पढ़ी लिखियै कुतै अच्छी अच्छी जगह् पर पुज्जन अच्छे अच्छे कम्म काज करन तो पराने जमाने बिच गरीबी बड़ी होंदी ही ते पढ़ना लिखना बी बड़ा मुश्कल होंदा हा अजकल जमाना बड़ा अच्छा ऐ बहुत गै इजी होई चुके दा बड़ा गै असान होई चुके दा जो बी कम्म काज करना होऐ तो दिक्खो घर घर दे बिच लोक समान बेचने बी आवै दे लोकें हट्टियां दकानां बी घर रक्खी दियां फोनै पर समान मंगाई लैंदे न फोन रक्खे दे अजकल फोन दे बिच जेह्ड़ी चीज मर्जी दिक्खन चाहो दिक्खी सकदे ओ इस वास्तै में इ'नें गल्लें गी सनांदे होई जै हिंद करना तुसें ई जै माता दी जै माता दी जै माता दी